हेल्लो नमस्ते हाँ सब्जी तो है सब्जी की दुकान है तो सब्जी नहीं रहेगी नहीं सब्जी है क्या चाहिए आपको सब्जी है सारी सब्जियाँ हैं जो चाहिए आपको वो मिल सकता है आलू है बीस रुपए किलो टमाटर पंद्रह रुपए पाव है बैंगन है बीस रूपए किलो बैंगन भी है गोभी है गोभी पच्चीस रूपए फूल है गोभी मरचा दस रुपया पाव है अदरक पंद्रह रुपए पाव है

एक किलो आलू एक पाव टमाटर दस का मरचा और कुछ चाहिए

दस का अदरक और कुछ चाहिए हाँ टमाटर है एक पाव आलू है और दस का मरचा दस का अदरक और कुछ और गोभी है एक फो ठीक है और कुछ चाहिए होगा तो बताइएगा मेरे यहाँ हरी सब्जियाँ भी मिलती हैं और अच्छा मिल अच्छी क्वालिटी में मिलती हैं आपको कोई खराबी नहीं मिलेगा सब्जी में हाँ और कम रेट में मिल जाएगा आपको और कुछ सब्जी जो चाहिए सब्जी में आपको वही मिलेगा सब्जी की दुकान पर तो सब्जी ही मिलती है ना मैम नहीं ये सब नहीं मिलता नहीं ठीक है मैं पैक कर दे रही हूँ आप लेने आएँगी कि मैं भिजवा दूँ किसी के हाथ ठीक है ठीक है आप आ जाइएगा और कुछ चाहिएगा तो बता दीजिएगा